हिन्दी भाषा हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में संस्कृत के लेन देन के प्रभाव को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देती है जिसमें अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत से हमारी सं भारत की संस्कृत भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण भाषा जिसमें संस्कार को लिया गया है और इसके वेश भूषा को भी देखा जाता है और इसमें भारत के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है भाषा की अलग अलग हिन्दी भाषा को भारत में अलग अलग भाषाएँ होती हैं जिसमें से संस्कृत हिन्दी उर्दू तेलुगू मराठी पंजाबी हरियाणी अनेक प्रकार की भाषाएं हैं लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाषा हिन्दी को ही मानी जाती है जोकि भारत में हर देश हर जगह बोली जाती है और इसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण देते है और इसके लिए सभी को इसकी भूमका निभाई जाती है भारत में अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें सभी लोग अनेक अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और हम सभी लोग हिन्दी भाषा ई यू पी के सभी देशों में यू पी के सभी सभी राज्यों में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और हम लोग इसको बहुत से ही जानते हैं और सुनते है संस्कृत लेन देन में में इसकी भूमिका अलग अलग निभाई जाती है जिसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं हम लोगों को पता है कि संस्कृत एक भाषा है इन संस्कृत संस्कृत भाषा को हम सभी लोग मानते भी हैं जिसमें संस्कार वेश भूषा पहनावा लेन देन को भी देखा जाता है और सभी लोगों को मानना है कि संस्कृत भाषा सबसे महत्वपूर्ण भाषा है इसके आलावा हिन्दी भाषा भी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है और सभी लोगों को भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं सभी लोगों का कहना है कि संस्कृत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोग इसको भी लेते हैं जैसे सभी लोगों को पता होगा संस्कृत एक भाषा है हिन्दी एक भाषा है हिन्दी भाषा भारत के अलग अलग देशों में बोली जाती है और इसको सभी लोग जानते भी हैं अच्छी तरह से और इसके लिए सभी राज्यों में बोली भी जाती है भाषा संस्कृत लेन देन के फैलाव में क्या भूमिका निभाती है ना संस्कृत लेन देन में बहुत भूमिका निभाती है जैसे खरीदारी करना बेचना ये सब पहनावा वेश भूषा ये सब संस्कृत की ही लेन देन हैं जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी सभी लोगों का कहना है कि इसमें अनेक प्रकार की भाषाएं होती हैं जो कि सभी लोग बोलते भी हैं जानते हैं इसको और इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भारत में अलग अलग हिस्सों में संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें सभी लोग मानते हैं और पहचानते हैं